आमके पौधा लगेलहुँ लिच्चीके लगेलहुँ कटहरके लगेलहुँ हमरा आमके सबसँ बहुत सिनेह अइ हम आमके बेसी रोपलहुँ तऽ ओ कि केलहुँ धिआपुता जे आम खेलक ने ओ फेक देलक आँठी जहाँ तहाँ ओहिमेसँ गाछ उगि गेल गाछ लऽ कऽ जाकऽ हम रोपि देलहुँ रोपि लेलहुँ ओकरा खुरपीसँ कोइटा खुरपीसँ खोदिआ देलहुँ ओकरा एतेक एक बित्ताके जोगर जे भऽ गेल ओकरा अथी कऽ कऽ गाछके रोपि देलहुँ ओकरा पानि देलहुँ पानि दैत गेलहुँ कनि अथी भेल तऽ कनि खाद दऽ देलहुँ दऽ देलहुँ तऽ देखलहुँ कहिओकाल कि जेनाकि पत्तासब पिअर होइए कनि सुखाएल जकाँ तऽ हमर ससुर छथिन से किसान छथिन हुनकासँ पुछलहुँ जे बाबूजी एहिमे कथी करिए देखथुन ने गाछ केहन खराब भऽ जाइ छै तऽ कहलनि ओहिमे कनि खाद दऽ देथुन चाहे गेलनि तऽ दवाइसब पुछलनि जे एना एना गाछ खराब हमर होइए पिअर भऽ गेल तऽ गेलनि गऽ डॉक्टरसब दवाइ दुकानवला जे रहै छै गाछ बिरिछके दवाइ जे बेचै छै तकरा कहलनि ओ अपन देलनि तऽ ओ अपन ओतऽसँ लऽ कऽ अएलनि शीशीमेके दवाइ रहल ओकरा पानिमे घोरिकऽ आओर कि केलहुँ डोलमे एक लोटा पानि धऽ देलहुँ एगो डोलमे एक लीटरवला एक लीटरवला लोटा लेलहुँ ओहिमे एक पानि भरिकऽ ओहिमे धऽ लेलहुँ डोलमे आओर दुइ बुन्न दवाइ जे देलक से धऽ देलहुँ ओकरा कि केलहुँ जे गाम जे बाढ़नि होइ छै ने अथी काटिकऽ खर जे उपजै छै ओकरा लोक बाढ़नि बनेने रहै छै तऽ हमसब थोड़बे गिरह अथी जे कि मशीन राखू हमसब की केलहुँ बाढ़निवलासँ दवाइ एना कऽ कऽ आओर सब गाछ सबपर छीटि देलहुँ आमोके केलहुँ लिच्चीके लिच्चीके तऽ गाछ हमसब खरीदकऽ मँगा लै छिए जहाँ बगान रहै छै ने जहाँ ओतऽ बिकाएल जाइ छै गाछ बिरिछ ओतऽसँ लिच्चीके मँगा लेलहुँ आओर आमके तऽ अपने रोपि लेलहुँ कटहरके कटहरोके जे कोआ रहल ने गाम बजारसँ खरीद कऽ लेलनि हमर ससुर तऽ ओ कटहर हमके कोआ हमसब खा लेलहुँ आओर बिआ या जे रहल ने ओकरा जाकऽ बैसा देलहुँ बिआ देखलहुँ जे कनि नम गाछमे उमगऽ लागल ओकरा जाकऽ साइडमे जहाँ गाछ रो बुझलहुँ जतऽ गाछ होबऽवला छै तहाँ जाकऽ ओकरा रोपि देलहुँ रोपिकऽ ओ जे नमहर होबऽ लागल ओकरा अथी केलहुँ तऽ ओकरा कनि कोरिआकऽ माटिसँ खुरपीसँ ओकरा खोदिआ कऽ ओकरा बैसा देलहुँ बैसाकऽ ओकरा अथी कऽ देलहुँ फेर देखलहुँ जे कनि नमहर भऽ गेल ओकरा कनि खाद छीटि देलहुँ आओर जेनाहिते फेर देखलहुँ जे कनि पिअर जकाँ होइए तऽ फेरो दवाइ रखने रहलहुँ जे आममे देने रहलहुँ से ओहो कनि छीटि देलहुँ अथीमे धऽ कऽ दसगो पाँचगो ईसब हम अपने कऽ लै छिए आमके रोपि लेलहुँ लिच्चीके कटहरके गामघरमे जे बरहड़के होइ छै सेहो सबचीजके गाछ जे रहल रोपि लेलहुँ तऽ लिच्चीके खरीद कऽ ई सब तऽ अपने गाछ रहै अथी रहल धिआपुता खेलक लिच्चीके अथीके आमके कटहरके आओर सबके अपने लऽ कऽ आओर जहाँ तहाँ हम अपन रोपि लै छी धऽ लै छी ईसब करैमे हमरा बहुत मोन लगैए गाछ बिरिछके सेवा करैमे जे गाछो बिरिछ अपन रोपाएल कनि अथिओ हैत कनि ओहिमे धरमो हैत आओर कनि टाइमो पास हैत तऽ ओहि लऽ कऽ हमसब कऽ लै छी रोपि लै छी अथी कऽ लै छी